स्मार्ट फ़ोन अचनि खां माण्हूनि खे अॼकल्ह जाम सुविधाऊं मिली वियूं आहिनि अॻे जमाने में अलॻि अलॻि कमन लाइ अलॻि अलॻि शयूं थींदी हुइयूं जीअं तव्हांखे कुझु ॾिसणो आहे त टी वी हूंदी हुई पर अॼकल्ह हूअ ई मोबाइलनि में यू ट्यूब आहे अलॻि अलॻि एप्लीकेशन आहिनि नेटफ़्लिक्स अची विया आहिनि त हीअ जेको पंहिंजे टाइप जो ॾिसणो हुजे हू तव्हां ॾिसी था सघो ॿियो थियो केल्कुलेटर हूअ केल्कुलेटर बि मोबाइल में अची विया आहिनि फ़ोन माण्हू वीडियो कॉल मोबाइलनि मां था करण कंहिंखे कुझु लिखिणो हुजे लिस्टूं ठाहिणी हुजनि पढ़ाई लिखाई गेमूं सभु मोबाइलनि ते थी पियो आहे जेको बि तव्हांजे टेबल वगै़रह में सभु शयूं ऑल इन वन चई था सघूं मोबाइलनि खे मोबाइलनि खां ई तव्हां इंटरनेट यूस करे हिक हंधा ॿिए हंधि पहुंची था सघो गूगल मेप जो यूज़ करे सघे जाम सुविधा इहा तव्हांखे नए शेहर में वञो था तव्हांखे हुन शेहर जी ॻाल्हियूं न ख़बर आहिनि उहे शेहर बि तव्हां इंटरनेट ते ॾिसी करे ऐं हुन शेहर जे बारे में कहिड़ी शइ जे बारे में कहिड़े खाधे पीते जे बारे में सभु कुझु तव्हां इंटरनेट तव्हां ॾिसी करे ऐं खुदि ख़बर करे था सघो की हिते शेहर में छा छा सुठो आहे छा ख़राब आहे छा करिणो आहे छा न करिणो आहे सभु पहिरीं खां तव्हां प्लानिंग करे था सघो जाम सारी जानकारियूं मिली थी सघनि ॿियो पंहिरीं तव्हांजे घर अख़बार हूंदा हुआ न्यूज़ रीड करण लाइ अॼकल्ह मोबाइलनि में न्यूज़ अची थी वञे मो अख़बार बि मोबाइलनि में ई था अची वञनि पी डी एफ़ फ़ॉर्म माण्हू पढ़ी थो सघे हुननि में ई तव्हांखे कंहिंखे मैसेज मोकिलणो आते त उहो बि मोबाइलनि खां ई तव्हांख फ़टाफ़ट कंहिंखे ॿुधाए था सघो कंहिंखे फ़ोटो मोकिलणो आहे कंहिंखे इंन्फ़ोर्मेशन मोकिलणी आहे डिजिटल तव्हांखे अॼकल्ह त पेमेंट बि तो थी वञे अॼकल्ह नोटन जी बि जरूअत न आहे तव्हां ऑनलाइन मोबाइल खां हिकिड़े ॿिए हंधि माण्हू ॿिए शेहर में वेठो आहे उनखे पैसा मोकिले था सघो ख़ाली पैसा विझी ऐं ओके करे पंहिंजो असां ओ टी पी विझी तव्हां ॿिए खे पैसा बि अॼकल्ह ऑनलाइन मोकिले था सघो उन्हनि खां इहो डेटा गवर्मेंट कलेक्ट करे पोइ माण्हूनि खे अॼकल्ह लोन बि ऑनलाइन था मिलनि सभु शयूं तव्हां ऑनलाइन थी पयूं आहिनि त मोबाइल जी इहा जाम सुविधा आहे